जी हाँ मैं चित्रा बात कर रही हूँ बताइए

जी बिल्कुल मैं आपके लिए भी खाना बना दिया करूँगी जी हाँ बिल्कुल मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगी इसका पेमेंट आपको जैसे आप कितने दिन के लिए आए हैं ये बता सकती हैं मुझे अच्छा तो आपको पेमेंट मैम दो हज़ार रुपये करने होंगे मैम आपको मैम आपको दो हज़ार रुपये का पेमेंट करना होगा तो आपको दो तीन दिन के लिए खाना प्रोवाइड हो जाएगा मैम मैंने पहले ही आपको कम पैसे बताए हैं वैसे आप ख़ुद जानती हैं कि मतलब गवालियर शहर कैसा है तो आपको हमाउंट का पता चल ही जाता है जी मैम बिल्कुल वैसे मैम आप मुझे ये बताइए कि आपको किस टाइम पर लंच चाहिए और किस टाइम पर खाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा जी ठीक है मैम मैं खाना आपको टाइम से भेज दूँगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर के बता सकती हैं जैसे आपका कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकती हैं